पानी बड़ा जरूरी पानी ऐ ते साढ़ी जिन्दगी बड़ी शैल ऐ पानी दे बगैर साढ़ी जिन्दगी अस सोची वी निं सकने पानी इन्ना जरूरी ऐ साढ़े आस्ते ते अगर पानियें दी गल्ल करचे कि पुरे दिने च अस जिसलै उट्ठने उसलै पानी दी जरूरत होंदी ठीक ऐ असैं बुरश करना पानी दी जरूरत फ्ही न्हाना पानी दी जरूरत कपड़े धोने पानी दी जरूरत फ्ही पीना पानी दी जरूरत ऐ रुट्टी बनानी पानी दी जरूरत बड़ी सारी चीजां होंदियां असें हत्थ धोने अपनी जिन्दु धोनी पानी जेह्ड़ा ऐ बड़ा जरूरी ऐ ते असैं पूरी कोशिश करनी चाहिदी कि अस पानिये इ'यां निं बगन देन पानी पूरा अच्छे तरीके कन्नै अस पूरा उस्सी इस्तेमाल करचै ताकि अस पानी गी बचाचै बी ते पानी गी जिन्ना होई सकै उन्ने ध्यान कन्नै असैं उस्सी इस्तेमाल करना चाहिदा कि की पानी ऐ ते साढ़ी जिन्द ऐ साढ़ी जिन्गी ऐ